मां योगा ऐं फिज़िकल एक्सरसाइज़ बि चङो फ़र्क़ु आहे जीअं त फिज़िकल एक्सरसाइज़ सिर्फ़ु बदन जी बीहक खे मज़बूत करण में ॾिसणु अचे थी पर उन जे बनस्बति योगा जेका आहे उहो हिकु मन जी शांती ऐं बदन जी लेवल खे मेंटेन रखण जे लाइ तमामु ई सुठो तरीक़ो आहे